हेलो जी भइया आपने क्या आप मीसो से बात कर रहे हैं मैंने आपके वहाँ से एक साड़ी ऑर्डर किया था जोकि ऑर्डर जो मुझे मिला है तो वह साड़ी कटी हुई है और उसका कलर भी दूसरा है तो मैं यह कह रही थी कि आप यह साड़ी वापस कर लीजिए या तो मेरे पैसे वापस करिए या तो इस साड़ी के बदले मुझे जो साड़ी मैंने ऑर्डर करी है वही साड़ी आप हमें वापस मतलब वह दीजिए और क्योंकि मैं इस साड़ी का क्या करूँगी मेरा कोई मतलब तो है नहीं इसका लेने का और यह फटी हुई है और इसका कलर भी मेरे एकॉर्डिन्ग नहीं है जो मैंने चूज़ किया था वह कलर नहीं है तो कृपया आप इसे लेकर जाएँ और मुझे दूसरी साड़ी दें या तो फिर मेरे पैसे वापस करें और आप लोग ऐसा कैसे कर ऐसा कैसे करते हैं जैसे मैंने कोई भी कस्टमर है अगर कोई चीज़ सामान मँगवाता है तो आप उसे सही दिया करिए न कि ऐसा उल्टा सीधा सामान न दिया करिए